असांजी सिंधीअ में हिकिड़ी कहावत आहे त गुरू कयो पछाणे ऐं पाणी पीओ छाणे सो असांजी वॾिड़ियूं ॾाॾियूं छा कंदियूं हुयूं चार दिलियूं रखंदियूं हुयूं मथीं दिलीअ में रेति ऐं कोयला भरिया वेंदा हुया जंहिंमे पाणी भरियो वेंदो हुयो उन्ही कोयलनि मां पाणी निकिरी करे ॿीं दिलीअ में ईंदो हुयो रेति सूधो उन खां ॿीं दिलीअ में फिल्टर थी टीं ऐं चोथीं आख़िरी दिलीअ में जेको मटिको हूंदो हुयो उहो पूरो पाणी छाणिजी करे साफ़ु थी असांखे मिलंदो हुयो इन खां पोइ जेको पाणी अचणु लॻो असांजो अ घेरण वारे नलिके जो उने पाणीअ में असां फिटकरी विझी रखंदा हुयासीं या जेको नल में पाणी ईंदो हुयो त नल में हिकु को सूती कपिड़ो लॻायो वेंदो हुयो उन कपिड़े सां छाणिजी जेको पाणी ईंदो हुयो वरी उहो मटिके में छाणीअ जे द्वारां ई भरियो वेंदो हुयो कुझु वक़्त खां पोइ वरी टामे जे बासण में दिलीअ में ऐं घाघर में पाणी असां भरे रखणु लॻासीं जीअं जीअं समय वधंदो वियो टामे जा बर्तन थिया उन खां पोइ पाणीअ जो मटिको हुयो जंहिंमे काफ़ी पाणी हेठि ॼमी करे ऐं मथे मटिके वारी मिटी बि पाणीअ खे फिल्टर कंदी आहे जीअं असां उहो साफ़ु पाणी पी सघंदा हुयासीं पाणी साफ़ु करण में काफ़ी योगदान हूंदो हुयो टामे जे सिकनि जो इन करे पहिरीं ज़माने में हमेशा नदियुनि में टामे जा सिका फिटी कया वेंदा हुया जीअं नदियुनि जो पाणी साफ़ु थी वञे ऐं अवाम खे साफ़ु पाणी मिले पोइ उहे सिका बदिलजी विया लोह में तॾहिं बि अवाम सिका नदीअ में फिटी कंदी हुई पर शुरूआति तांबे जे सिकनि सां फिटी करण जी हुई जंहिंजे करे साफ़ु पाणी असांखे मिलियो हाणे वर्तमान में आरओ लॻी विया आहिनि घरनि में उन्हनि जे द्वारां ई फिल्टर थी करे पाणी मिले थो पर कई डॉक्टर चिकित्सक इहा सलाह बि ॾींदा आहिनि की तव्हां वधीक आरओ जो पाणी न पिओ छो करे साधारण पाणी जेको तांबे सां फिल्टर थींदो आहे उन्ही जा मिनरल्स बचियल हूंदा आहिनि जॾहिं की आरओ सां फिल्टर थी करे काफ़ी तव्हां खे उहे मिनरल्स न मिलंदा आहिनि त मटिके जो पाणी ऐं तांबे जे घाघर जो पाणी इन खे वधीक महत्व ॾिनो वञे जय झूलेलाल